भांडे मांजने दी जेह्ड़ी परानी विधि ऐ ओह् इयां के पैह्ले जमानै केह् करदे हे कि सोहाई कन्नै भांडे मांजदे हे सोहाई कन्नै भांडे भांडे मांजदे हे सोआह् ते ताजी सोआह् होऐ ते खड़ूचा किस दा बनांदे हे जे कोई जूड़ होऐ खब्बली दा जूड़ जां होर कोई दुई त्री चीज़ होऐ जां लफाफा आमतौर पर जेह्का ऐ यूज करदे इस्तेमाल करदे हे उसी बरतदे हे ते अजकल ते खैर बड़े नमें जमाने दे साबन आई गे जियां आखदे कोई ओह् बी केईं सोआह् पांदे हे बिच्च ते केईं जेह्ड़े न ओह् सर्फ़ ते इसदा शैम्पू जन होंदा एह्का ल्यूकड आई ऐ कोई खाद पदार्थ आई गे होर स्हाबै कन्नै ओह् मांजने अज्जकल इस्तेमाल करदे ते पैह्ले जमानै एह् होंदे गै नेही पैह्ले जमानै केह् आखदे इक ओह् औंदी ही खट्ट खट्टी इक ऐ एक्क बूह्टा होंदा उसदा मिगी नांऽ नेईं चेता आवा दा जे सगले सुगले मांजने होन अगर जिसलै ब्याह् ब्याह् दे बाद च तां जेह्के मुड़े होंदे हे उनेंगी लांदे हे कि तुसें भाई भांडे मांजने तुसें सगले मांजने पतीले मांजने ते ओह् बापस करने फ्ही जित्थुं आंदे दे होन ते ओह् कियां मांजदे हे कि इक बूह्टा होंदा हा उसदा मिगी नांऽ नेई चेता आवा दा खट्टे पत्तर होंदे उसदे सागै बिच्च बी पौंदे उसी लेइयै ते उस कन्नै मांजदे हे ते जेह्ड़ी अज्ज आखदे नी नींबू दुई त्री शक्ति जेह्ड़ी ओह् उसलै लेखा कम्म करदी ही ते बड़ी इयां चमक औंदी ही उस टैम ते जिन्ना जिन्ने पुराने ते डुगे दाग होन ओह् सारे साफ़ करी ओड़दी ही ते इ'यै हियां परानिया विधियां पराने टैम केह् होंदा हा कि पैसे नेईं हे होंदे लोके शा इन्ने ते ते सोहाई कन्नै गै सब करदे हे ते सोआह् सोआह् जेह्ड़ी ऐ ओह् साइंटीफिकली दिक्खेआ जा तां उस च ऐसे गुण न सफाई करने दे जेह्ड़े न ओह गुण न सफाई च जेह्ड़े साढ़े सारे जेह्के कटाणू जां दुए पदार्थ न जेह्के असेंगी बमार करी सकदे ते सोआह् उनेंगी मटाई ओड़दी अज्ज ते खैर लोक उसी बरतना गै बंद करी गे अज्ज ते शर्म समझदे उसी बरतना कन्नै कन्नै केह् की जमाने दे स्हाबै पर लोक जेह्ड़े न ओह् सुखम होई गेदे ते अज्जकल बी तुसेंगी पता गै ऐ नमें जमाने दियां चीजां पैह्ले केह् हा सोक्क मांज बी करदे हे सोक्क मांज केह् होंदा हा कि सोआह् लाइयै रक्खी उड़नी धुप्पै रक्खू उड़ने फ्ही ओह् मांजियै सोआह् मलियै तां कि जेह्ड़े न नुहाड़े जेह्ड़े हानिकारक जेह्ड़े पदार्थ न ओह् उसदा न मरी जान फ्ही केह् करदे हे दबारा उसी धौंदे हे ते सुच ते सोक्क मांज आक्खी जंदी ही उसी अज्ज ते खैर लोकें गी पता बी नेईं ऐ भुल्ली बिस्सरी गेदे कोई पता नेईं कि केह् चीज़ होंदी ही पर पैह्ला जमाना होंदा हा अज्जकल जेह्का मांजने दा सिस्टम ऐ ओह एह् कि साबन लैओ हत्थै च खड़ूचै ने लाओ ते धाऊ उड़ो उसी फेरियै फ्ही पानी मारो ते बस धोइयै महाराज